جب ہمارے ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا تو لوگ بہت پریشان ہوئے بہت پریشان ہوئے اس لیے کہ آنا جانا وغیرہ کھانا وغیرہ سارے کا جو ہے نا بہت پریشانی بڑھتی چلی گئی لیکن ہم موبائل کے ذریعہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہم اپنے موبائل سے اپنے بچوں کی تعلیم کو دیتے رہے اور موبائل کے ذریعہ ہی سارا کام کو اپنے کو انجام دیتے رہے تو یہ جو ہے ہمارا موبائل کے ذریعہ ہی سارا کام ہوتا رہا اس دور میں اب موبائل کا جو ہے بہت بڑا کام ہو گیا ہے لوگ آسانی سے لوگ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اس پر سارا چیز شیئر کرتے ہیں بیٹھ کے ہی سارا موبائل پر ہی سارا کام کو اپنے انجام دیتے ہیں تو لاک ڈاؤن جو ہے جب لگا تو بہت لوگ کو پریشانی ہوئی لیکن ہم لوگ کیا كیے کہ ہم لوگ موبائل کے ذریعہ ہی سارے کام کو دھیرے دھیرے انجام دیتے رہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرتے رہے یہ ہمارا ٹیکنالوجی جو ہے موبائل جو ہے ہم جو ہے اس پر جو ہے نا سارا کام کو اچھی طرح ڈھنگ سے اچھے طریقے سے ہم ہم نا اپنے کو انجام دیا